पहिरां जे समय में ऐं हाणे जे समय में ॾाढो परिवर्तन आहे पहिरां में जे समय में न असांखे मिक्सर हूंदो हुयो न ग्राइंडर न गैस सिलेंडर न ओवन न ते कोई माइक्रोवेव हूंदो हुयो पहिरां त असां सिगड़ीअ ते रोटी कंदा हुआसीं तंहिंखां पोइ आयो स्टोव जेको घासलेट सां बरंदो हुयो त घासलेट वठी स्टोव ते असां रोटी कंदा हुआसीं जीअं जीअं समय में परिवर्तन आयो तीअं तीअं उपकरण जा अविष्कार थींदा विया जीअंई जीअंई समय बदिलजंदो वियो तीअं तीअं नया नया उपकरण ईंदा विया ऐं असांजी रसोईअ में ॾाढो परिवर्तन थींदो वियो पहिरां जीअं असां सिगड़ीअ ते रोटी कंदा हुआसीं तीअं हाणे असां गैस सिलेंडर ते रोटी कंदा आहियूं पहिरां सिगड़ीअ ते ॾाढो टाइम लॻंदो हुयो पर हाणे गैस ते फटाफट रोटी तयारु थी थी वञे पहिरां असांखे रोटी गरम करणी हूंदी हुई त असां सिगड़ीअ ते या स्टोव ते ई रोटी गरम कंदा हुआसीं पर जे हाणे असांखे माइक्रोवेव आहे ओवन आहिनि त असां मिंट में रोटी गरम करे सघंदा आहियूं पहिरां असांखे कोई मिक्सर न हूंदो हुयो न मिक्सर जी काई सुविधा हूंदी हुई त असां मसाला बि हथ ते पीहींदा हुआसीं ऐं चटणी बि हथ ते पीहींदा हुआसीं पर हा पहिरीं जे समय में ऐं हाणे जे समय में ॾाढो परिवर्तन आहे पहिरां बिजली जा उपकरण हूंदा ई न हुआ धीरे धीरे धीरे धीरे समय मटिजंदो वियो ऐं बिजली जा उपकरण जो अविष्कार थींदो वियो अॼु हर घर में मिक्सर ग्राइंडर गैस सिलेंडर ओवन ऐं चङी बिजली जी उपकरण आहिनि जंहिंजो असां सुख सुविधाऊं जो लाभ वठूं था ऐं असांजी समय जी बि खपत घटि थी थिए पहिरां असांखे ॾाढो समय वेंदो हुयो जे सिगड़ीअ ते रोटी कयूं त लकड़ी ॿारियूं तंहिंखां पोइ असां रोटी कयूं बिजली बि न हुजे त चिमनी ॿारे रोटी कयूं त ॾाढी असांखे मुश्किलूं थींदियूं हुयूं पर हाणे असांखे चङी सुख सुविधाऊं आयूं जेके जंहिंजो असां लाभ वठी अॻिते वधी सघियां आहियूं